हलाँकि वर्तमान समय मे ई चीजममे बहुत कमी आयल अछि कि जे महिला ने नृत्य कऽ अपन चुनै छथिन चाहै छथिन ओहिमे आगू बढ़ै लऽ तऽ हुनका जे छै समर्थन नहि कयल जाइत अछि किए पहिने कऽ समयमे ई चीज बहुत रहै कि कोनो अगर स्पेशली मतलब खास कए कऽ महिला रहैत रहै तऽ हुनका कहल जाइत रहै कि नहि ई सभ क्षेत्र अहाँ सभ लए नहि छै ई सभ क्षेत्रमे अहाँ अहाँ सभ कऽ आगू नहि बढ़ना चाही अहाँ सभ घरकेँ काजमे रहु पढ़ि प्रोफेसर बनू मतलब जेहन पढ़ाइ लिखाइपर बेसी जोर रहै ई सभक्षेत्र कऽ मानल जाइत रहै कि नहि ई सभ क्षेत्रममे नहि जाना चाही पढ़ल लिखल मतलब पढ़ल लिखल घरके बेटीके नामी घरके बेटीक नहि जाना चाही तऽ ओहि समयमे चुनौती रहै एक तरहसँ महिला लड़कीके सामने अपने आपके जे छै प्रूफ करै पड़ैत रहै अपना आपके साबित करै पड़ैत रहै कि हम कऽ सकै छी आगू बढ़ि सकैत छी ई क्षेत्रमे ई क्षेत्र जे छै से बहुत सारा आइकाल्हिके समयमे जे एहन गार्जियन सभके लागै छै कि लड़की छै आगु बढ़तै डान्स कऽ क्षेत्रमे नहि आगु बढ़तै ओकरा जे छै से पेशाके तरह गलत लेतै तऽ सफल भऽ पेतै कि नहि भऽ पेतै ई क्षेत्रमे तैँ दुआरे गार्जियन जँ अहाँके अभिभावक सभ छथिन हुनका सभके कनि हाँ ना मे रहैत छै कि हँ बढ़ाना चाही कि नहि बढ़ाना चाही लेकिन हमरा लागैए कि महिला सभ आब कोनो क्षेत्रमे आब कम नहि छथि इएह क्षेत्र इएहो क्षेत्रमे आब किएक पाछू किए हटत एते बड़ी बड़ी नर्तकी सभ छथिन एते बड़ी बड़ी नृत्याङ्गना सभ छथिन तऽ हुनका सभक हमसभ अपन अपन जे छै से एक तरहसँ मानैत छी कि हाँ जब जब ओ सभ एतेक कष्टमे रहिकऽ आगू बढ़ि गेलखिन तऽ महिला नर्तकी सभ जे छोट छोट जगह कऽ जे आगू रहै छथि किए नहि बढ़त